सोनभद्र ज़िले में बहुत से मीडिया है जैसे यहाँ की लोकल मीडिया यहाँ की लोकल मीडिया ये करती है कि कहीं भी कुछ घटना या कुछ हो गया तो तुरंत वहाँ पर यहाँ के जो लोकल चैनल हैं मीडिया है वो चली जाती है और वह लोकल मीडिया तुरंत टी वी पर अपना सो दिखा देती है जिस के माध्यम से सोनभद्र या ज़िले या स्थानीय ज़िला जैसे क्योंकि हम लोगों का सोनभद्र यहाँ का लोकल मीडिया हमें ज़्यादा प्रेरित करती है और हम लोग यहाँ स्थानीय में रहते हैं तो इस लिए हमें जल्दी जो लोकल मीडिया है उस के माध्यम से कोई भी समाचार या न्यूज़ जल्दी ही हम लोग को मिल जाती है और जैसे कि कुछ समाचार के माध्यम जैसे कि जान जा दैनिक भास्कर हिंदुस्तान ये कुछ न्यूज़ चैनल है और और भी न्यूज चैनल हैं जैसे कि आज तक हो गया ये तो सारे देश और पूरे विदेश के बारे में बताता है लेकिन जो लोकल यहाँ का न्यूज़ होता है जैसे सोनभद्र का लोकल कोई चैनल हो गया तो वो हमें जल्दी अपना एरिया का लोकल न्यूज हमें देता है